ہمارے گھر کے پاس ایک گیسٹ ہاؤس ہے جو ٹورسٹ کو عام طور پر بہت سستے داموں پر کمرہ فراہم کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں مفت بھی دے دیتے ہیں اِس کے علاوہ مختلف خدمات ہیں جو وہ فراہم کرتے ہیں جس میں سے خاص سہولیات یہ ہیں مفت رہائشی کمرے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ گیسٹ ہاؤس مفت کمرے فراہم کرتا ہے جو ٹورسٹ کو رہائشی سہولیت فراہم کرتے ہیں خوراک کی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں گیسٹ ہاؤس میں عام طور پر کمپلیٹ کچن یا خوراک بنانے کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ مہمان خود کھانا تیار کر سکے اس کے علاوہ بنا بنایا کھانا بھی تیار کر کے دیا جاتا ہے وائی فائی اور انٹرنیٹ کی سہولیت گیسٹ ہاؤس میں وائی فائی انٹرنیٹ کنکشن کی سہولت دی جاتی ہے تاکہ مہمان آن لائن رہ کر اپنا کام جاری رکھ سکے اور اپنی گھومنے پھرنے کی ریسرچ کر سکے تفریحی اور سیاحتی مشورے بھی دیے جاتے ہیں گیسٹ ہاؤس کے مضافات عام طور پر مہمانوں کو علاقے کی تفریحی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کر کے اُن کو گائڈ فراہم کرتے ہیں اِس کے علاوہ مختلف خدمات ہیں جو اُن ٹورسٹ کو دی جاتی ہیں